हमने रात में हमको पक्षी बहुत सारे पसन्द हैं हम रात में हमने पक्षियों जो को देखने की हमने कोशिश की हमें कुछ पक्षी ऐसे हैं जो दिन में नहीं दिखते हैं वह हमको रात में दिखते हैं जैसे चमगादड़ और उल्लू यह सब पक्षी यह हमको दिन में नहीं दिखते हैं वह हम रात में देखने छत पर जाते हैं वह कभी कभी हमको या अपनी छत पर बिजलियों के पोल पर हमको बैठे हुए दिखते हैं हम वह रात में हम जाते हैं तो देखते हैं और वह चमगादड़ कभी कभी वह उल्टा बैठता है बत्तियों के तार पर वह उल्टा बैठता है हम उसको देखते हैं हमको पक्षी बहुत सारे पसन्द हैं हम रात में देखने के लिए छत पर जाते हैं सुबह सुबह पक्षी सारे हमको चहचहाते हैं हमको चहचहाना उनकी आवाज़ अच्छी लगती है हम उनकी आवाज़ सुनकर सुबह सुबह जाग जागते हैं हम उनको देखने के लिए छत पर जाते हैं हमको उल्लू ऐसे बहुत अच्छा लगता है हमको उल्लू की आवाज़ भी अच्छी लगती है वह जो दिन में नहीं दिखता है हम रात में देखते हैं एक पक्षी जुगनू होता है हमको जुगनू की लाइट देखना बहुत अच्छा लगता है और रात में उड़ता भी है उसमें लाइट जलती है चमगादड़ बाग बगीचे में मिलते हैं चमगादड़ उड़ते हैं रात में वह दिन में नहीं दिखता है वो रात में दिखता है उल्लू चिमगादड़ को दिन में नहीं दिखता है रात में दिखता है रात में वह देखते हैं उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी है इसको हम भगवान के रूप से भी जानते हैं